इंसानके अपन जीवनमे तरह तरहकेजीवनमे निर्णय लेबै पड़ै छै हमरो जीवनमे पड़लै हमरा जे छै जेना अपन अपन कॉलेजमे एडमिशन लेना रहै आओर कोर्स चूज करने रहै कोन कोर्स हमरा लेना छै तऽ हम हम कंफ्यूज रहियै हमरो समझमे नहि आबि रहल रहै कोन कोर्स लियै तऽ फेर हमरा लागलै जे नहि एक बेर जे छै पैघ जे छै ओकरासँ बात करनाय चाही आओर पूछना चाही जे की सही रहतै आओर नहि तऽ हम जे छै अपन जे छै माँ सँ बात करलियै हुनकासँ पुछलियै तऽ कहलकै जे नहि ई सब्जेक्ट सही रहतै पढाइके प्रति जादा जानकारी हमर माँके रहै आओर ब्रांच के बारेमे तऽ माँ हमरा बतेलकै तऽ ओ क्षेत्रमे जे छै हम आगू अपन पढाई जारी करलियै आओर बड़ा बड़ा बढ़िआँ लागलै आओर ई महत्वपूर्ण निर्णय लै लए जे छै खुद सँ लेबैमे डर लागै रहै हलाँकि अपन घरमे जे छै बात करलियै घरके आदमी सब बतेलकै ओहि हिसाबसँ निर्णय लेलियै आओर अपन भी हमहूँ सोचलियै जीवनमे सही रहतै की नहि तऽ फेर सोचलियै सही